نہیں مجھے کسی ایسی تنظیم سیاسی تنظیم اور سیاسی گروپس کے بارے میں اور دوسرے تنظیموں کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے جو کسی ٹورنامنٹ کا اہتمام کرتے ہیں اگر ہوں گے الگ بات ہے لیکن میرے علم میں وہ چیز نہیں ہے لیکن بہت سے ایسے اتنے لوگ ہیں جو آپس میں مل کر ایک ٹورنامنٹ کا انعقاد کرتے ہیں کھیل کا انعقاد کرتے ہیں اس سے لوگ آپ کا فائدہ بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں